मिगी बुक्स दे कन्नै कन्नै अखबारां पढ़ना बी पसंद ऐ अखबारें दा केह् शौक पेआ कि निक्के होंदे हे अस पढ़ना लिखना ते आंदा नी हा उस बेले ते उस बेले साढ़ा घर साढ़े दादा होर अखबार पढ़दे हे ते अऊं उंदे कश बेहियै अखबारें बिच्च जेह्ड़ियां फोटोआं बनी दियां होंदियां हां ओह् दिक्खियै खुश होई जंदा हा ते फ्ही आस्ता आस्ता पता लग्गेआ कि अखबार दा केह् रोल ऐ साढ़ी जिन्दगी च जां केह् ओह्दा कम्म ऐ फ्हा अखबारां ते पढ़ना लग्गेआ निक्के होंदे पैह्लें में केह् करदा हा कि अखबारें बिच्च पैह्ॅलें चुटकले आंदे हे ओह् पढ़दा हा उनेंगी पढ़ियै खुश होई जंदा हा फोटोआं दिक्खियै खुश होई जेदा हा जेह्ड़े कार्टून जेह् बनाए दे होंदे हे उनें ते फ्ही आस्ता आस्ता जिसलै बड्डे होए पता लग्गेआ रोज़ जेह्ड़ि खबरां आंदियां यां उस बेल्ले इन्ना टी वी बगैरा एहा नी हा ते फ्ही उस खबरें गी दिक्खियै असेंगी पता लगदा हा कि केह् चला दा साढ़े स्टेट बिच्च जां साढ़े इंडिया बिच्च केह् होआ दा कुत्थें केह् होआ दा कुत्थें केह् नी होआ दा ओह्दे बिच्च सारा दित्ते दे होंदा हा जियां साढ़े घर आंदी ही अमर उजाला ते दैनिक जागरन ठीक ऐ अमर उजाला बिच्च स्टार्टिंग पेज़ बिच्च केह्होंदा हा उंदे के मेन पोवाईंटस लिखे दे होंदे हे कि अज्ज इस पन्ने पर एह् चीज़ ऐ उस पन्ने पर एह् चीज़ ऐ ओह्दे बिच्च साढ़े उधमपुर दी खबर आंदी ही चोत्थे पन्ने पर और उप्पर सारा लिखे दे होंदा हा उधमपुर बिच्च कल एह् होया जां कुत्थें अक्सिडैंट होया जां कुत्थें केह् कीता कुत्थें मनिसट्रें केह् बनाया ओह्ॅदे बिच्च सारा मतलव साढ़ी रोजमरा दी जिन्दगी हा अपडेट कीता दा होंदा हा ते उस करी मिगी अखबार पढ़ना बड़ा पसंद ऐ फ्ही में अखबारें उप्पर जादा कनसंट्रेट करना शुरु कीता ते बड़ा ध्यान लाया में ओह्दे उप्पर ते ओह्दे उप्पर अग्गें जाईयै पता लग्गेआ कि साढ़े नौकरियें आस्ते बी आंदे हे इन्ट्रव्यू आस्ते कि अज्ज इत्थें पोस्ट निकली दी कल उत्थें निकली दी एह् सारा सर्कल हा जेह्ड़ा साढ़ा अट्ठमीं तक्कर दा साढ़ा रज़ल्ट उत्थें अखबारें पर गै आंदा हा दसमीं दा रिजल्ट आंदा हा साढ़े टाईम अज कल ते चलो इन्ट्रनैट आई गेदा व अखबारें इक बड़ा इम्पार्टैंट रोल अस आक्खी सकने इक बौह्त औह्मियत आह्ला रोस उनें प्ले कीते दा साढ़ी जिन्दगी च ते अज कल बी में आखना अखबार पढ़नी चाह्ही दी बड़ी चीजां न ओह्दे बिच्च जेह्ड़ियां तुस सिक्खी सकने जियां थोआड़े बिच्च स्पोर्टस दियां खबरां आंदियां ओह् पूरियें दा पता लगदा ओलंपिक दियां खबरां आंदियां सारा किश जेह्ड़ा अखबारें बिच्च ऐ पर अज दे लोग इन्ना पढ़ना पसंद नी करदे लेकिन असेंगी हाल्ली बी पसंद ऐ अखबार पढ़ना ते में आखना कि पढ़नी चाही दी